नमस्ते दादा कैसे क्या कुर्सी उर्सी मिल जाएगी मेज़ यह सब हमें खरीदना था अच्छा जैसे मेज़ खरीदना चाहें एक मतलब छोटी मेज़ भी हमें खरीदनी है और बड़ी मेज़ भी खरीदनी है तो हम थोड़ा जानना चाह रहे थे की छोटी मेज़ जो है हमें क्या कितने रुपये की पड़ेगी और बड़ी मेज़ कितने रुपये की पड़ेगी अच्छा ये जो मेज़ें हैं ये मतलब किस लकड़ी की बनी होंगी अच्छा अच्छा बढ़ियाँ मेज़ें हैं ना मजबूत एकदम अच्छा अच्छा चलिए फिर मेज़ें तो खैर अच्छी हैं आपके पास और कुर्सी भी क्या कुर्सी का कुर्सियों का क्या दाम होगा हाँ हाँ मतलब यह दाम जो है यही रहेंगे या कुछ घट बढ़ सकते हैं हाँ हाँ अच्छा अच्छा मतलब यह नहीं है कि जैसे साखू की लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कि कोई जगह पर जो है कोई नीम की लकड़ी लगा दी है मतलब लकड़ी एक ही तरह की इस्तेमाल करेंगे आप अच्छा अच्छा बकायदा सब पैंट वगैरह सब करके तब आप हमें देंगे हाँ अच्छा यह लकड़ी की अलमारी वगैरह भी मिल जाएँगी क्या हमें अच्छा लकड़ी के अलमारी लगभग किस दाम से शुरुआत होगी अच्छा अच्छा हाँ यह तो है अच्छा अच्छा अरे मान लीजिए लकड़ी की क्वालिटी अच्छी हो समान ज़्यादा से ज़्यादा चले बस यही है मान लीजिए दाम अभी दस रुपये कम कर लें बाद में कम ही समय में बेकार हो जाए तो भी नहीं ठीक रहता है हाँ लेंगे तो हाँ अच्छा अच्छा अच्छ अच्छा ठीक ठीक ठीक है दादा फिर हम आपके यहाँ ही आ जाएँगे और फिर देख लेते हैं ठीक ठीक नमस्ते दादा